हमरा मौका भए भेटत मिथिला पेन्टिंगके प्रसार प्रचार करयमे तऽ हम देश कि पूरा देश विदेश हर जगहके प्रसार प्रचार करब आओर एकरा हर जगह हम एना प्रसार प्रचार करब करब जैसँ कि आगा बढ़त आओर हमर मधुबनीके नाम चलत जे हँ मतलब लेकिन ई एहन पेन्टिंग छै ई पेन्टिंग कतहु ने होइ छै जे कि हमर मिथिला मधुबनी मधुबनियेमे होइए तऽ हम चाहय छी कि एकर हर जगह प्रसार प्रचार करी हर जगह हमर एकर लोक सेल करय तऽ हम चाहय छी कि जेना एकर प्रॉडक्ट बनाबी जेना कि लोक पाग कुरता सिल्क साड़ी चादर तखनसँ लोक घैला तमघलि इसब पर मिथिला पेन्टिंग बहुत नीक जञ्चय छै और हम चाहय छी कि ई जे बनाबी आओर देश विदेशमे सेल करी जैसँ कि ई तऽ देश विदेशमे प्रसार प्रचार हेबय करत सङ्गे हमरा अइसँ फाइदो हैत अइसँ पाइयो हैत आओर हम चाहय इहो चाहय छी कि हँ जे हर जगह ई सेल हैत ओकर साथ साथ लोक इएहो सब बुझतइ जे केना ई बनायल जाइ छै सब बनबइयो लगतथि लेकिन अइमे इहो एकटा खासियत छै कोनो भी यदि मेंहीँके डाँइरो दऽ देबय कनि अथियो करबय तऽ उहो बहुत सुन्दर लगैत रहय छै या नहि रुमालेपर लोक बनबैत रुमालेपर एकटा फूले ने अहाँ पारि दियौ नीकसँ तऽ वएह मिथिला पेन्टिंग भऽ जाइ छै हमरा बहुत सओख होइए कि जे ई हमर पूरा देश विदेश हर जगहके लोक हमरा मिथिला पेन्टिंगके मतलब आओर बढ़ाबय आओर सब बनाबय सब सीखय सब सेल करय ओइसँ हमरा बहुत मतलब ई इच्छा होइए जे हर जगह हमर मिथिला पेन्टिंगके प्रसार प्रचार होइए